भारत में स्वास्थ जी देखभाल जो सिस्टम जे बारे में जेको ई सुवालु आहे हिन ते मुंहिंजो वीचार आहे त असांजे भारत में या असांजे मध्य प्रदेश में हैल्थ स्वास्थ जे मामिले में जेको सुविधाऊं आहिनि उहे अण पूरियूं आहिनि ऐं जेका जनता आहे स्वास्थ जे मामिले में उन्हनि खे उहे सुविधाऊं प्राप्त नथियूं थियनि ॾाढी तकलीफ़ु में आहिनि इन में सुधार थियणु असांजी जे सरकारूं आहिनि उन्हनि जी ज़िमेदारी आहे चाहे उहा प्रदेश सरकारु हुजे चाहे केंद्र जी सरकारु हुजे स्वास्थ जे मामिले में असां ॾाढो पोइ ते आहियूं ऐं माण्हू स्वास्थ जे मामिले में जेका आवश्यक उन खे सुविधा मिलणु खपे या दवा दर मिलणु खपे न मिलण जे करे हूं समय सां पहिरों भॻवान ते पहुची था वञनि पिया इन करे स्वास्थ जे मामिले में जीअं असां ॿुधूं था पिया ऐं टीवी में समाचार में अख़बारनि में त दिल्ली सरकारु केजरीवाल सरकारु स्वास्थ जे मामिले में ॾाढो तरक़ी कई आहे मोहला क्लीनिक ऐं ॿियूं सुविधाऊं हुते ॾाढो हर मोहले में ॾिनियूं अथनि इन टाइप जी हर प्रदेश में मोहला क्लीनिक ऐं दवाऊं मुफ़्तु उन्हनि खे स्वास्थ जी शेवाऊं मिलणु खपनि जंहिंमें असांजा ॿार असांजा हिंदुस्थान जा रहिवासी सभु स्वास्थ रहनि स सदाईं ख़ुशि रहनि